रुमावनो ए आङो हजोंहाय बेरायहैनो नागिरदोंमोन नोंसिनिथिंजाय ओमफ्राय माला थांनाय जायो खबर हरसै आं नोंनो ओमफ्राय नोङो जायगाखौ खोन्थाना होदो इसे हर थाहैनोसै नोंनाव बोरै बोरै बबेथिं मा दङ खोन्थाना होवाबा इसे आंहा थांफेराखैबो सोर सोर थांनाय जायो फेमिलि थांसै नामा सानदोंमोन आं फेमिलि फ्राबो बेरायनो मोनफेरखाया लांफानोसै नामा सानदोंमोन आं इसे बेरायला बायनो मोननायनि मा मा बेरायथाव जायगाफोरथ' दं भुटान आवलाय मैगंफ्रा दाम खम खमथार नामा भुटान आवलाय ए नोंस्रा जाबाय थायो नामा बेखौनो गोथाव थार नामा ए दाम जाखागोन ओरैजाय भुटान निया फैनायालाय फिथाइ सामथाय फोरबो मोनलाबायथारोदां मेरला खमलाफोर ए बेबा मा सिजोनाव मोनो मिनथिला ना आं एबार फैसिगोन ना होम्बालाय माबोनोसैलै टाइम मिलायबा थांनोसै नों माबाबानो जाबाय खबर हरगोन आं थांबा औ दे